औ फरायनायफ्रा बोरै जाखो माबाफ्रा लिरनायफ्रा इक्जामफ्रा लिरनो हादोंना हाया जाखो थिउसनाथ' होदोंमोन होनाया फरायनायासो माबादि लिरनायासो माबादि लिरहैखो फरायनाया माबा थिउसनानो रानिं होनाय जादोंमोन होनायालाय औ बिदिनो खालामनांसिगोन औ औ औ नेक्सआव जाहाथे मोजां जानायनि एसे लाइनखौ माबा खालामनोसै खालामनाय जानोसै फरायनायफ्रा बोरै बोरै जादों बोरै जायाखै एसे न'आव फैबा दा सोंनाय सोंनानै नायनोसै नेक्स्तआव मोजाङै ट्राइ खालाम होफिननोसै आं बिदिनो खालामनोसै औ औ होम्बालाय होम्बालाय जाबायना ए

औ औ बेखौ

गावथ' गावनि मथनबाथ' हानाय बादि बुंदोंमोन दा लिरनायासो मा सिस्टेम लिरहैखो बेखौथ' आंबो नुवा नुवा जाहैबाय नालाय नेक्स्तआव एसे मोजाङै जाहाथे ट्राइ खालामबावनाय गोसो होबावथोंसै आरोखि बेखौ औ औ औ